ہاں مہینوں میں بہت سے ایسے دن آتے ہیں جب میں ڈرا نہیں کرنا چاہتا کئی دفعہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کئی دفعہ جب من ہی نہیں کر رہا ہے اس کی سب سے زیادہ بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا من نہیں کر رہا ہے تو آپ پھر کچھ ڈرا نہیں کر سکتے آپ خود پر زبردستی کر کے کچھ بنا نہیں سکتے اور اس مجھے خود کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ شوق ہے اسی لیے میں خود بخود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہوں میں روزمرہ کے معمولات میں اس کے لیے ایک وقت مختص کر کے رکھتا ہوں تاکہ میں اپنی شوق کو پورا کر سکوں